आमी रावतात थंय जी कला अशी खूब वर्सान वर्स चालू आसा ती हांगा शिगमो करता वर्सान वर्स ऍन्ड सिंगिंगाची स्पर्धाय आसता ऍन्ड धेन अशी खंयची स्टेशनरी म्हणलें जाल्यार चडशें हांव रब्बर धेन पेनसील्स यूज करतां ड्रॉइंग काडपाक स्केच काडपाक आनी आनी हस्तकला आवडटा जाल्यार खंयचेय हस्तकला साहित्य चडशें यूज करतात ते हांव चडशे कलर्स ओर ऑयल पैंट कलर पोस्टर कलर्स यूज करतां आनी इव्हन पेन्सील कलर्स आसता ते बी घेवन हांव स्केच ओर सिनरीज काडटां